रोटी ठाहिण जे समय समय पहिरियों त मां रसोई घर में सफ़ाई ऐं चूल्हो साफ़ु कंदी आहियां छो त असां गैस जो चूल्हो वापरींदा आहियूं इन करे गैस जे लाइन जो बि ख़ासि ध्यानु रखंदी आहियां कोई नंढो ॿारु वेझो न अचे वरी ॿार सां गॾु हिकु बि कोसो न लॻे इन खां पोइ लॻे वञे लॻी न वञे वरी ज़रूरी रसोई त वञे लाइट जे बटन जी गैस लाइन बंदि कंदी आहियां इन खां सवाइ वढ कप लाइ जेके बि छुरियूं तेज़ तरारु साधन संभाले करे दरवाज़ा में रखंदी आहियां उन खां पोइ भाॼियूं साफ़ु सफ़ाईअ सां धोईंदी आहियां जेको बि बासणु वापरींदी आहियां उहो धोई करे वापरींदी आहियां जेको रसोई घर में साफ़ु सफ़ाई पहिरियों कंदी आहियां जेको बि कुझु खणंदी आहियां पहिरियों त हथ धोईंदी आहियां ऐं रोटी ठाहिणु वक़्तु सुठा वीचार वीचारींदी आहियां ऐं पूरो ध्यानु रोटीअ में लॻाईंदी आहियां सुठो वीचारे करे रोटी कंदी आहियां ऐं जेकी बि शइ वापरींदी आहियां उहो साफ़ु सफ़ाईअ सां रखंदी आहियां